سفر کرتے وقت ہمیں ہمیشہ حفاظتی اور سکیورٹی خدشات کا خیال رہتا ہے اور اس موضوع پر سوچنا اور تیاری کرنا بہت اہم ہوتا ہے قریبی قصبوں شہروں یا ریاستوں کے سفر کے دوران کچھ متوقع خدشات ہوتے ہیں جیسے چوری کا خطرہ طبعی آفات وغیرہ حادثات سے بچنے کے لیے آپ کو اپنی طرف سے احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے جیسے کہ قیمتی اشیاء کی حفاظت جیبوں میں کچھ رقم نہ رکھنا ضروری ہے کہ آپ سفر کے دوران ہمیشہ اپنے اثاثے کا خصوصی خیال رکھیں تاکہ آپ کا سفر محفوظ اور خوشی کے ساتھ گزر سکے